हाँ हैलो हम हम बिहार आए हैं हम बस एक एक लेना चाहते हैं बड़ी वाली

हम पाँच आदमी से आए हैं हम अभी रास्ते में है आ कितना आप कितना उसके उसका दाम बोल रहे हैं बड़ी वाली कितने फिट है और हो होगा तो चौदह आदमी आएँगे

एक मौक़ा दीजिएगा एक बढ़ा दीजिएगा कोई बात नय हम लोग यह शहर जाएँगे घूमने और कहाँ कहाँ ले जाइएगा घुमाने के लिए हम जाएँगे दिल्ली पंजाब हरियाणा लंदन बहुत जगह जाएँगे अच्छा ठीक होगा तो ब और सब आदमी आर तैयार हो रहा है आने के लिए आ आ कर आ कर बाद बहुते घूमेंगे घूमे आएँगे घूमा करेंगे ख़ूब हम है अभी हम है अभी डिल्ली नहीं हम अभी बिहार से समस्तीपुर ज़िले से बोल रहे हैं ठीक हम रस्ते में आपका इंतेज़ार करेंगे आइएगा आप हँ सब गोटा तैयार हो के रहेंगे चौदह आदमी उसके बाद तैयारी हो कर आप बस लाइएगा उस पर चढ़ के ह सब गोटा चलेंगे घूमने फिर भी आ जाएँगे यह होगा तो कल चलेंगे कल चलेंगे हाँ मम्मी पप्पा भाई बहन दादा दादी और सब चलेंगे पूरी फैमली ही घूमने जाए जाएँगे मेरा रूम समस्तीपुर के आस पास में है मैं रास्ते में आ कर नहीं रूम ले कर रहते हैं समस्तीपुर समस्तीपुर में रूम ले कर रहते हैं मेरा तो मेरा अप अपना घर हुआ जितवरिया पर यहाँ समस्तीपुर रूम ले कर रहते हैं कोई बात ऐसे नहीं बोलिए जाएँगे घूमने तो जाएँगे घूमने जाएँगे कल नौ बजे हम फ़ोन आपको कर देंगे जाने के लिए आप आपको फोन कर देंगे जाने के लिए ठीक आप तैयार रहिएगा नौ बजे का बीस मिनट में

पैसा पाँच हज़ार देंगे